नमस्ते मैम बोलिए क्या है जी हाँ जी इस समय तो काफ़ी व्यस्त हैं हम लोग काफ़ी भीड़ है एक आध दो दिन बाद आईए या ठीक है आईए नहीं यहाँ बहुत अच्छा है यहाँ मतलब क्वालिटी अच्छी है मैटेरियल की क्रीम भी बहुत अच्छा है शहनाज के हैं यहाँ क्वालिटी बहुत अच्छी है क्रीम अच्छा है आप एक बार करा कर देखिए फेशियल आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा यहाँ कराने से एक बार ट्राई करके यहाँ देखिए मेम यहाँ बहुत अच्छा रिस्पोंस रहता है यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी रहती है काफ़ी लोग आते हैं मेरे पास टाइम भी नहीं रहता है आपको मतलब इमजेंसी कर रही है तो इसलिए हम आपको दे दे रहे हैं परमेंट लेकिन फ़िलहाल मेरे काफ़ी कस्टमर रहते हैं काफ़ी भीड़ रहता है इसलिए क्वालिटी अच्छी है तभी तो कश्टुमर आएँगे हाँ हाँ बुलाते हैं तो शादी दिन भी जाते हैं पार्टी में भी जाते हैं हमारे यहाँ के काफ़ी मतलब रखे हुए है काम करती हैं तो उन लोग जाती हैं हमको भी बुलाया जाए तो हम भीजाते हैं जी हाँ देखने वाले भी आते हैं काफ़ी लोग आईए आईए एक बार ट्राई करिए आपके चेहरे पर ग्लो न आ जाए तो फिर देखा जाएगा आईए तो हाँ यहाँ हर तरह के प्रोडेक्ट भी है फेशियल के अलावा भी है और फिर जूलरी वूलरी सब कुछ है हाँ हाँ पार्टी वियर शादी के लिए भी मतलब कोस्टुम मिलता है जुलरी मिलती है हाँ हाँ बुकिंग भी होता है ना यहाँ सब जब जाते हैं तो अपना सामान लेकर जाती हैं जिसको चाहिए होता है वह अपना पूरा मेकअप कराती हैं नहीं ऐसा तो कोई नहीं है फ़िलहाल सब पर सूट ही करता है मेरा मेटेरल पूरा कॉस्मेटिक नहीं है उसमें प्राकृतिक चीज़ें डाली हुई हैं जिससे हर एक इंसान को सूट करता है जी हाँ बहुत अच्छा है यहाँ आप के पास